सानसेखालि आङो सबाइजों दाउजों संदोंमोन आरोखि ओमफ्राय सबाइजों दाउजों संनायाव दाना सबाइखौ फुख्रेमनानै लाग्रोबाय सबाइखौ फुख्रेमनानै लानानै रुबाय रुनानै दाउ बेदर एवबाय मस्ला मस्लि देबाय मस्ला मस्लि देनानै दाउ बेदर एवबाय एवनानै माबा मा होनो सबाइखौ रुग्रोबाय आरो सबाइखौ रुग्रोनानै माबा दाउ बेदरखौ एवनानै सम्भार होबाय दा सम्भारखौ एवनानै होनानै ओमफ्राय दानिया मोनहां मोनहां जानोसैबा आङो थोरसि सुहैफ्रांबाय आरोखि थोरसि सुफ्रांबाय दाना थोरसि सुफ्रांनायाव माबाबाय खामबाय खामनानै दानिया मा जाखो मोनामबाय मोनामबाय नालाय दाना उफाय गैला आङो ओमफ्राय उफाय गैयिनि दानिया बे सबाइखौ बबेयाव मोनफिननो आरो बेदरखौ बबेयाव मोनफिननो साननानै थालानि खामनायखौ गारनानै बेखौनो गोदान संफिनबाय आरो मस्ला सामब्राम गुफुर गोदान देनानै संफिनबाय आरो आङो ओमफ्राय रायजानो गिनानै ओमफ्राय ओंखाम संखां लोंखां दानिया जेबो होनाखिसै आरो माने इसे इसे मोनामदोंल' होनबाय आरो ओमफ्राय है इसे दहाय खामफ्रामदोंल' होननानै थगाइबाय आरोखि आङो ओमफ्राय दानिया जेबो होनासै आरो ओमफ्राय मा होनो मा बिदिनो जेबो होनाखिसै ओमफ्राय जाबाय दे दिनैनि खनसेखौ अरजाला जानोसै ओमफ्राय माब्लाबा बिदि दाखालामथोंसै होनबाय आरोखि ओमफ्राय आरो मा माहोनो सबाइजों दाउजोंआथ' बिदि जानानै थांबाय आरो ओमफ्राय दाना माबाबावसै अनलाजों साम' अनलाजों साम' संनायावबो अनलाजों साम' संबाय साम'खौ दान माबाबाय सायबाय सायखांनानै सायखांनानै बिदिनो दानबाय दाननानै एवबाय मस्ला मस्लि होनानै एवखां आरिखां संबाय दानिया अनलाजों संबाय नालाय दानिया अनलाया एसे घन' जानानै थाबथेबाय आरोखि माबायाव साम' मा साम'आसो एसे एसे थाबथेयो आरो साम'जों अनलाजों संबा साम'आ थाबथेयो आरो एसे ओंखायनो लाव लाव संनांगौ आरो लाव लाव संबासो साम'आ सोबनायाव गयो नङाबा साम'आ सोबनायाव गवा ओमफ्राय लाव लाव संखानांगौ आरो लाव लाव संनानैसो मोनजागोन साम'खौ नङाबा साम'आ थाबथेनानै अना थाबथेनानै बिदिखौसो मानो थाबथेदों होनो आरो मानो थाबथेदों होननानै दाना अनानो बारा जाबाय नालाय थाबथेखागोन आरो ओमफ्राय थाबथेबायनालाय मानो थाबथेदों बेनिखायनो लाव लाव सङोबा थाबथेआ आरो लाव लाव संनानै जानांगौ साम'खौ होनबाना थाबथेआ थाबथेला आरो लाव लाव संनानै जाबा ओमफ्राय बिदिनो मा होनो बिदिनो थाबथेयो आरो लाव लाव संबा थाबथेला ओमफ्राय आथा ला एसे घन' संबा थाबथेगोन आरो घन' संनो नाङा आरो बेनिखायनो लाव लाव एसे लाव लाव संनानै जानांगौ संनांगौ आरो मस्ला मस्लि होदो ओमफ्राय मोनाबा गंगार दुन्दिया बा दुन्दिया लकेलजों होनानै गोथाव मोदोमो गोथाव मोदोमबा जानायाव टेस्ट मोनजासिनो आरो गोथावसिन मोनो ओमफ्राय बिदिनो गोथावसिन मोनो आरो